मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जो मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है तो मैंने पढ़ उनका सपना पूरा किया और पढ़ लिखकर मैं आज अच्छे अच्छी जगह पे जॉब कर रही हूँ और अपने घर का खर्चा चला रही हूँ अपनी बेटी की ज़िम्मेदारी मैंने उठा उठा राखी है और उसे मैं किसी चीज़ की कमी नहीं आने देती आज पढ़ लिखकर मैं काफ़ी गर्व महसूस करती हूँ कि इस पढ़ाई का मैंने अच्छी तरह से यूज़ लिया है और ये पढ़ाई मुझे आगे भी ज काफ़ी अच्छी जगह लेकर जा सकती है इससे काफ़ी अच्छा मुझे नॉलेज मिला है और हर चीज़ मुझे सीखने में आसानी होती है ताकि आगे जाके मुझे कोई परेशानी ना हो